हमरासबके मैथिलीके बारेमे कोनो दोसर जगह नहि सिखलै छिए हमरासबके अपना घरपर ही सिखाएल गेलै हमर मम्मी पापा भैआ आओर बहिनसब ओकरसबके सिखलै छिए आओर बचपनेसँ हमरासबके बोलल गेलै कि मैथिलिए भाषा अपन बोलल जाउ तऽ ओहिसँहि ई कहै छली कि हमरासबके इसकुलो सब भेजल जाइ छलै तऽ हमरासबके दोस्त सब बोलैत रहलै कि मैथिलिए भाषामे हमसब बात करै छलिए आओर कोनोके बारेमे जैसेकि मैथिली भाषा कहीँ जाकऽ बोले छै कि कोनाके बोलीके बारेमे बताएल जाइ तऽ बोलल जाइ हइ कि कोना छलिए नहि छलिए आओर खाना खेलिए कि नहि खेलिए पानी पिलिए आओर कि अहाँ बड नीक छिए ईसबके बारेमे हमरा मैथिली सबके भाषा हमरसबके शुरूसँ ही इएह हइ आओर सीतामढ़ीमे हमरासबके मैथिलिए भाषा बोलल जाइ हइ आओर कि हमरासबके मैथिलीके बारेमे बहुत अच्छा लगै छै बोली बोलैमे आओर अच्छा सबके भाषा हमरासबके एकदम अच्छा भाषा हइ आओर इएह सबके कहैके हइ कि मैथिली भाषा हमरासबके सबसँ अधिक सुन्दर लगैए